नैजिब्रै जानुवारि नैरोजा जिब्रै नैजिद' फेब्रुवारि नैरोजा जिबा जिब्रै एप्रिल नैरोजा जिद' जिस्नि जुन नैरोजा जिस्नि जिद' नभेम्बर नैरोजा जिगु